हमर सबसँ पसन्दीदा रेसिपी छी कटहलके सब्जी आरो हमसब तिलकोरो खाइछी मैथिलमे तऽ तिलकोरो बड्ड नीक लागैए हम तऽ बेसीकाल तरैइ छी आओर खाइ छी से आओर मिथिलाके तऽ बड़ियो नामी छै भोज सबमे बड़ी सकड़ौरी निश्चित रुपसँ होइ छै तऽ सकड़ौरीयो नीक लागैए लेकिन ओना सीजनल सब्जी छै ओना तऽ साल भरि भेटै छै कटहर लेकिन अहाँके एहि सब मौसममे बरसात मौसममे आमके मौसममे कटहल कनी बेसीये भेटै छै आओर हमरा तऽ बड्ड नीक लागैए हमर मतलब फेवरेट छी पसन्दीदा छी आओर ओना कढ़ी बड़ी जे कहै छियै तऽ बेसनके बहुत रङ्गके अथी तरकारी बनै छै जे एकटा बनै छै बर्फी जकाँ की कहै छै की कहै छै ढ़ोकला टाइपके तऽ ओहो बनै छै ओहो सब हमसब बनबै छी बेसनके आओर बरसात मौसममे विशेषकाल तऽ सब्जीके दिक्कत रहै छै तऽ बेसनसँ बहुत रङ्गके रेसिपी बनबै छी हमसब तऽ आओर की कहु आओर तिलकोरा हमर सबके मिथिलाके एकदम मतलब सब जानै छै आओर किछो हेतै समधि जमाय सब एता एता तऽ तिलकोरा जरुर तरल जायत हमरा सबके